हॅलो हां यशवंत बाब कितें जालां जाणां तूं आतां म्हाका एक सांग तूं कशें दिसता तें आज कितलेंशेच एक्सीडेंट जाता म्हणून आयकोंक येता मरे आनी हे पुलीस आहा पय पुलीस ते हॅलमेटाक धरून धरून रावतात पूण पयलें हांगासर जे रोड आहा पय तांची सुदारणा जायना तुमका कशें दिसता कितें म्हणपाचें आहा हय हय हय हय हय हय आं आं हय पण हें आतां हे आतां रस्ते जे खणून दवरला पळयात पावस तेंकलो पावस आतां तेंकलो ताचेर डांबर केन्ना घालप कितें कशें कितें हय हय

हां हां हां हय आनी कितें आनी हय दुसरें कितें जालां जाणां तुमी रस्ते तेच आसात वेहिकल्स वाहनां वाडल्यांत लोकवस्ती वाडल्यांत आनी गांवांनी तर आमच्या म्हापश्यांत ते रस्ते वाडोवपाकय काय जाग्यार मेळनात ताचे कशें कितें आं आं आं हय हय हय हय हय सारकें हय हय हय हय बरें बरें बरें बरें बरें आं चल थँक्यू